बिहारके स्थिति बड़ खराप छै बड़ समैआ खराब छै ततेक खराप छै जे कियो नहि रहि सकैए अपने गाँवके बिहारके प्रमुख छथिन पत्रकार छथिन सभ छथिन जल्दीसँ नहि किछु कए नहि सकै छथिन आ नहि बुझै छथिन तेहन बिहारके समय्या खराप छै जे बूझैत बूझैत बहुत दिनपर बुझलक एक महीना भए गेल दू महीना भए गेल डेढ़ महीना भए गेल तब बुझलक कोनो बात तब कोनो चीजके आयल नहि तऽ जल्दी करय लेल नहि चाहै छथिन से समैआ खराप छै बिहारके बिहारके ई नहि होइ छै कि आब बुझलहुँ तऽ आब गेलहुँ कोनो चीज कयलहुँ कनि जल्दीसँ आदमी कनि देखलहुँ से देखयवला नहि छथिन एहि समयमे बिहारमे से स्थितिसभ कयने छथिन जे सभटा प्रमुखे छथिन सभटा पत्रकारे छथिन लेकिन बिहारमे ओतेक छेबो नहि करथिन आ ओतेक नहि छथिन बिहारमे आ ने करै छथिन कोनो चीज चीक लगाए कऽ कए देलक धए देलक जे फल्लाँके ई चीज भए गेलै देखियै से नहि देखय लेल किओ तैयार होइ छथिन तैयार हेथिन ने जल्दी तब ने से स्थिति बिहारके खराप छै जे एहन बिहारके खराप कतहु नहि छै तेहन ई बिहारके खराप् छै स्थिति ई नहि जे आब जाइ छी मुसलमाने छै मुसलमानेके टोलमे कोनो चीज भए गेल मुसलमानसभ तैयार रहल आ मुसलमानके वलामे अपना घरमे प्रमुख छथिन सरपञ्च छथिन सभ छथिन ईसभ जे तैयार हेथिन ईसभ जे करथिन तऽ कियो बाइ आइ बाइली कए नहि सकैए से तऽ ईसभ नहि तैयार होइ छथिन नहि प्रमुख तैयार होइ छथिन आ नहि सरपञ्च होइ छथिन नहि मुखिया होइ छथिन कोनो हेबे नहि करै छथिन नहि बुझि आबै छै नहि बूझि पाबै छथिन देरीसँ बुझै छथिन देरीसँ सुनै छथिन देरीसँ करै छथिन ई नहि समयपर बुझलहुँ समयपर एलहुँ से जल्दीसँ नहि बुझि लेथिन तऽ सभ जल्दी काम निकलि जेतै नहि एक महीनापर बुझै छथिन दू महीनापर बुझलक डेढ़ महीनापर बुझलक ओ तऽ समयपर नहि बुझै छथिन समयपर काज नहि करै छथिन जल्दी बुझथिन तऽ जल्दी सारा काज हेतै समयपर जल्दी काज भए जेतै जल्दी सभकिछु बुझि लेतै तऽ से छथिन प्रमुख से छथिन सरपञ्च ईसभ छथिन पत्रकार सभ हुनकाआरकेँ से छनि तऽ